हेल' माबा आङो नोंथां नोंथांनि फिसालायाबो डन बस्क बेंथल डनबस्क' स्कुलआव हाबोना औ आंनाबो हाबो आमफ्राइ नों नोंथांनि बाबुआ बेसेबां क्लास फरायोमोनलाय क्लास थ्रि आं आं आंनि फिसालाजों एखे क्लास औ ओमफ्राइ नोंसिना बाबुआ फरायनायाव मा बायदि औ जों जोंना बाबुआ फरायनायाव हाया ओमफ्राय नोंसिनि बाबुजों जोंहा बाबुआ लोगोनो आमफ्राय न'आव फैब्ला अननानै दाहाय बुंब्लानो जाबाय माबा बे हमअवार्कफ्राखौ जोंना बाबुआ खालामानो आमफ्राइ लोगो थोनब्ला लोगोआ खालामनो थोनब्लाथ' खालामगोन बेयो ओंखायनो नों दा नोंसिनि बाबुखौ न'आव फैब्ला नोंनि लोगोखौ हमअवार्कआ खालामनो थिन होनानै बुंदे ओमफ्राय नोंसिनि बाबुखौ जोंनि बाबुखौ मेथ्सखौ फोरोंनो थिन

देग्लाय फेल जाब्ला आं दस्रा स्कुलावसो लांनो सानबायमोन नोंथाङा बेंथलनिनोखा नामा औ जों बेंथलनि नङा आं बाबुखौ हस्टेलावसो दोनदों आमफ्राय नोंसिना डे स्कुलार ना हस्टेलाव थायो हस्टेल हस्टेलाव थाया दा औ जों जोंना हस्टेलाव थायो आमफ्राय फरायनायाव दुरबल आमफ्राय नोंसिना बाबुआथ' फरायनायाव मोजां ना बेनिखायनो नोंसिनि बाबुखौ जोंनि बाबुखौ फरायनो थोनब्लानो जाबाय अननानै औ औ दे बेखौनो फन बुदोंमोन आं औ दे